यदि मेरे परिवार में कोई बीमार होता है तो हम उसको उसकी बीमारी के अनुसार ही व्यंजन पकाते हैं यदि कोई बीमार होता है तो उसको हल्का भोजन खाने के लिए बोला जाता है तो हम उसको दाल खिचड़ी चावल इस तरीके से बनाके खिलाते है कि उसके स्वास्थ्य पर उस खाने का ज़्यादा गहरा असर ना पड़े हल्का खाना खिलाते हैं ताकि वह अच्छे से रह सकें क्योंकि हल्के खाने से खाना खाने से वह अच्छा रहेगा उसका स्वास्थ्य और भी जल्दी ठीक होगा यदि हम उसको बाहरी खाना खिला देते हैं तो वह और ज़्यादा बीमार हो जाएगा हम उसको फल खिलाते हैं ताकि वह अच्छे से रह सकें